सामान्यतः हमरासँ जँ प्रश्न पूछल गेल अछि ओ मुजफ्फरपुर जिलामे किछु स्थानके बारेमे किम्वदन्ती या जनश्रुति प्राचीन कालमे कोनो आदमी स्पष्ट रूप सँ जाइ कथाके जाहि स्थानके जाहि समसामयिक घटनाके अपना नजरिसँ नहि देखने छथि ् ओ कथाके जनश्रुति अथवा किम्वदन्तीके श्रेणीमे धयल जाइए जेना मुजफ्फरपुर जिलामे अवस्थित सीमाञ्चलमे हमर मधुबनी जिला आबैय ओइठमा कोनो आदमी देखने ने रहथिन विद्यापतिके महादेबके चाकरी करैत लेकिन लोगके कहब छनि जे उगना भगवतीके रूपमे महादेव जे भगवानके रूपमे महादेब विद्यापतिके सेवामे रहथिन तऽ ई किम्वदन्ती या जनश्रुति लोकके कहब छै या लोक कहि रहल छै ओइके आधारपर ओइ स्थान महत्त्वके घटनाके जे समाजके प्रभाबित करैय समाजके आस्थाके केन्द्रबिन्दु अइ ओइ सम्बन्धमे कहल जाइ छै अइ तरहके ओकरा जनश्रुति किम्वदन्तिके श्रेणीमे लयल जाइए तैं ओना तऽ पूछल गेलए मुजफ्फरपुरमे जानकी मन्दिरके सम्बन्धमे वा राजराजेश्वरी मन्दिरके सम्बन्धमे तऽ राजराजेश्वरी मन्दिर मुजफ्फरपुर मुख्य शहरमे अवस्थित अइ ओइके सम्बन्धमे ओतेक विस्तारसँ तऽ हमरा सबके नहि अइ अल्प रूप मे किछु जानकारी अइ तहिना जानकी मन्दिर मुजफ्फरपुरमे लेकिन हमरा सबके जे मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कटरा प्रखण्डमे शक्तिपीठ जे अइ ओ शक्तिपीठसँ संपन्न एकटा भगवती छथि जिनका बारेमे जनश्रुति या किम्वदन्ती जे प्रचलित अइ ओइके सम्बन्धमे किछु हम अपन विचार अहाँ सबके बीचमे राखि रहल छी ओ विचार अछि भगवती चामुण्डाके सम्बन्धमे आदिशक्ति भगवती माँ चामुण्डा एकाबनो शक्तिपीठमे बड़ा प्रशस्त शक्तिपीठ मानल गेला चामुण्डा स्थानके चामुण्डा स्थानके विषयमे ई जनश्रुति या किम्वदन्तीमे कहल गेल अइ कि ई चामुण्डा स्थान राजा कुशध्वज आओर शिरध्वज यानी जनक जी विदेह मिथिलाके जे राजा रहथि हुनकोसँ पूर्वमे प्राचीनमे कोनो डीह छलै सम्प्रति जखन अंग्रेजके शासनसँ पहिने भारत स्वतंत्र भारत रहै गुलाम जाहि समयमे भारत नहि रहै ओइसँ पूर्वमे मिथिलाके विस्तार हाजीपुर धरि रहै आइयो भग्नावशेषके रूपमे हाजीपुरमे राजा जनकके किछु शिलालेखपट आदि द्योतक होय यऽ ओही तरहें किछु आदमीके कहब छनि जे पहिले खेती पथारी लोक करै तऽ एकटा बड़का खरिहान होइ तऽ महाराजा जनकके खरिहान भगवती चामुण्डा जे कटरागढ़पर अवस्थित अइ ओइ गढ़पर भगवती चामुण्डाके स्थापनाके रूपमे प्रगट प्राकट्यके रूपमे प्रगटके रूपमे लोकके जनश्रुति या किम्वदन्ती अछि जे भगवतीके प्रादुर्भाव भेल आ ओ बियाबान जंगल ओहि समयमे बसावटके बड़ा अभाव रहै अइ अभावक समयमे भगवती माँ चामुण्डाके सम्बन्धमे किम्वदन्ती वा जनश्रुति लोकक कहना कथनानुसारे ई कहल गेल जे अइ भगवतीके पूजा अर्चना केलासँ मनवाञ्छित फल प्राप्त होइए तऽ मनवाञ्छित फल प्राप्त होइए भगवतीके तऽ भाड़ी मेला बाजार ओइठम लागऽ लागल मूर्ति रूपमे नहि बनायल जाय रहल अइ चामुण्डा भगबती के